السلام علیکم ذائقہ ریسٹورینٹ سے بول رہے ہیں آپ جی میرا نام ابواللیث ہوا آپ کے منیجر صاحب سے بات کرنی تھی ارشاد صاحب سے جی بات ہو سکتی ہے ان سے جی بات کرا دیں جی السلام علیکم ارشاد صاحب جی خیریت سے ہیں آپ جی میں ابواللیث بول رہا تھا جی ہمارے گھر پہ ایک پروگرام ہے چھوٹا سا اور اس کے لیے آپ کے یہاں سے کچھ آڈر کرنا تھا اس کے لیے میں نے آپ سے بات چیت کی ہے جی فری ہیں آپ ابھی بات ہو سکتی ہے میری جی سر تقریباً بیس لوگوں کا پروگرام ہے جی جس میں سر بریانی اور قورمہ وغیرہ چاہیے جی سر اور کم مسالہ دار چاہیے سر بریانی جو ہو وہ نارمل مسالہ داراور نارمل مسالہ چاہیے اس میں کم مسالہ ہلکا ہی جی تقریباً بیس لوگوں کا ہے کیا اندازہ ہو جائے گا جی سر پندرہ کلو ٹھیک ہے سر پندرہ کلو بریانی کا آپ آڈر کر دیجیے جی بیس اگست کے لیے سر رات کا پروگرام ہے جی سر لیکن مسالہ کم ہونا چاہیے سر جی سر اور قورمہ میں آپ جی اس میں بھی مسالہ ہمیں کم چاہیے جی سر

اوکے سر ہمیں کھانا سر عصر کے بعد چاہیے مغرب سے پہلے تاکہ ہم مغرب کے بعد اپنے مہمان کو کھانا کھلا سکیں

جی سر رقم میں کچھ رعایت ہو جائے گی تو کر دیجیے جی سر اوکے سر اوکے سر شکریہ اوکے سر میں کال بیک کر دوں گا آپ کو جی میں ایک دن پہلے آپ کو یاد دلا دوں یاد دلا دوں گا میں انشا اللہ ٹھیک ہے شکریہ آپ کا بہت بہت